बचपनमे हमसभ इसकुलमे घूमय लेल गेल छियै पिकनिकपर आओर खानामे सभ बनबैके सामानसभ लऽ गेल लऽ जाइ छियै चावल लऽ जाइ छियै दालि आलू कोबी ईसभ लऽ जाइ छियै मसालामे धनिया मिर्चाइ हरदि निमक तेल ईसभ लऽ जाइ छियै आओर कपड़ा कपड़ा अर सभ ईसभ लऽ जाइ छियै